आंङोथ' गामिआव थाग्रा मानसि आरो गामिआव जोंना गोबां गोदो आबै आबौनिफ्रायनो सोलोंबोनाय फोरोंबोनाय बेफोरबादिनो आरो जोंङो गामिआव मालायनिफ्राय बाया लासे हाथाइ बाजाराव बाया लासे जों गावनो गाव कस्त खालामना जानो मोजां मोनो जोंङो जेरै जोंङो जेखाय बायो जेखायजों जोंङो खबाइ जेखाइ लाना जोंङो दैज्लां बोथोरफ्राव थ' दुब्लि दुब्लि गोबां ना फुवान ओंखारो बे ना फुवानफोरखौ जोंङो गुरनो मोजां मोनो सिगांनिफ्रायनो आबै आबौआ फोरोंनाय बायदि जोंङो इफोरबायदिनो गुरो दैज्लां बोथोराव गोबां ना मोनो दैज्लां बोथोराव दुब्लिफ्राव जेराव मेरावनो ना फुवान ओंखारनाय नास्राइ इफोरबायदि बालाबोथिया इफोरबायदि मोजां मोजां ना मोनो जोंनि गामि ओनसोलाव हाखर हाला याव गोबां ना थायो जों ना गुरो जेखाइ जों गुरो जों लोगोफोरजों गुरो जमा जमा जोंङो नाखो आरो पल'फोरजोंबो इफोरबायदि पल'फोरजोंबो जोबनानै जोंङो नाफोरखौ हमनो हायो साम' खांख्राइ नागिरनो जोंङो मोजां मोनो नालाय जोंङो नायगिर नानै जोंङो जायो जोंङो दैज्लां बोथोर सानदुं गोसा थारावबो जोंङो आलि सेर सेर ना गुरबा जेखायजों गुरबा जोबोर मोजां मोनो आरो जोंङो गौरां दै जोंनि गामिजोंनो बोहैलांनाय गौरां दैआव गोबां मान्थिफ्रा हौवा मान्थिफ्राबो बेफोरबायदिनो जे जों सारो जेजों मुसारिजों ना बोयो बेफोरबायदि गोबां रोखोमै ना खौ जों नागिर नानै जायो आरो जोंङो इफोरबायदिनो फिसा फिसा हाखर फ्राव जोंङो इफोरबायदिनो गामला बालथिं बिदिनो इफोरबायदि ना सारो जोंङो ना सारनायाव ना हमनो जोबोर मोजां मोनो मानोहोब्ला हाब्रुआव जोबोद ना थायो बालाबाथिया एब्रैनानै थायो खना खनलायाव नास्राय इफोरो गोबां ना थायो दैज्लां बोथोराव दै देरनायजों दसरा दसरा रोखोमनि गोबां ना फैयो बिखो जोंङो मोनो जोंङो हाखराव ना हमनो हाब्रुआव जोबोर मोजां मोनो जोंबिदिनो ना हमो दैमायावबो गौरांआवबो बिदिनो हाग्रा फिसा फिसायाव ना गुरबानो मोनसोयो ना बिफोरखौ जों गुरनो मोजां मोनो आरो जोंङो दसरा फोरखौबो नुयो हौवाफ्राबो बिदिनो हौवाफोर हिन्जावफोर ज' ज' ना नागिरो सारनाय हाखर हाला बिफोर बायदि गोबां ना बुथुम ना जों जानो हायो जामफैफ्रावबो दैज्लां बोथोराव जोबोद ना मोनसो गारो जोंनि गामि ओनसोलाव जों इफोरबायदिनो नाखौ हमनानै जायो